लोकल फोक सागंस जियां में गल्ल करना ऐ पारली घारा उपर कोयल कोका मारदी ऐ था ओर और बी थे मेरा लोंग गुआचा छोरया मेरा लौंग गुआचा एह् थे मेरा इक्कडू ऐ गड़ बड़ होई बिमलो ओह् चम्वे ढक्किया चढ़दी रोह् एह् साढ़े मतलब ऐ जेहडे लोकल फोक सांगस च आंदे और बडे ज्यादा अस इंहेगी गांदे होंदे हे क्योकि अस गांव बासी हे और ग्रांम च रौंहदे और कुछ ना कुछ साडा कृषि दा कम्म चलदा पशु पालन दा कम्म चलदा ते अस पशु पालन आस्ते अस ग्रां च जांदे गाने बी बडे़ अस गांदे होंदे हे एह् जेहडे़ साढ़े लोकल फोक सांग्स ना